ہاں یہ ایک بڑے مسائل ہیں کہ آپ کا کوئی دفاتر کے کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں عام طور پہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے مجھے ایک مرتبہ اس کا اس چیز کا سامنا ہوا ہے جب مجھے اپنے سرٹیفکیٹ میں کچھ کریکشن کروانا تھا تو مجھے اس میں تقریباً دو ہزار تک رشوت دینا پڑا تھا اس کام کو کرانے کے لیے کریکشن کروانے کے لیے